हेलो आप रोशन निषाद बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसियन जी मेरे घर में है ना अर्थिंग आ रही है तो क्या आप देख सकते हैं आज आ कर हाँ वह क्या है दीवारों पर जी आपका चार्ज बता दीजिए पहले अब जैसे छः रूम हैं उनमें से चार रूमों में अर्थिंग आ रही है आठ सौ तो ज़्यादा है आप छः सौ कर लीजिए ना तब भी ठीक है आप कल आ जाएँगे मुझे कुछ और भी पूछना है इसमें कुछ सामान वग़ैरह आप ही लाएँगे या मुझे लाना पड़ेगा ठीक है तो फिर कल आप आ जाइए मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ